म्हजो होमटावन म्हणल्यार म्हाकाय म्हजी सिटी पणजे ही म्हाका सगळ्यांत खूब आवडटा ताजें सगळ्यांत मेन कारण म्हटल्यार आमकां सगळें लागीं उपलब्द आसा आमकां जाय चड पयस वच्चें पडना आमकां स गाड्यार वचूंक जाय जाल्यार लागींत आसा मार्केटांत वचूंक जाय लागींत आसा सगळें जें जाय नाका तें जें आमची गरजो आसा तें आमचें लागीं लागींच मेळटा आमकां मागीर तेच तरेन दर्या आसा दर्यार जाय तेन्ना आमी वचून बसूंक जाता वारो घेवपाक जाता तर म्हाका खूब खूब म्हणजे खूब म्हजी सिटी आवडटा आनी सायडीन जायतीर अशे घरात आसा लोक आसा सगळे अशें ना की गांवान सारकी एक घर हांगा जाल्यार एक घर दुसरेंच दुसरे कडेन तशें ना लागीं लागीं घरां आसा लोक जाय जाय तेन्ना आमच्या वाठारांतले लोक अशे आसा की आमकां जेन्ना गरज पडटा तेन्ना ते आमची मदत करपाक सदांच तयार आसता अशें ना की ना करचे ना अशें कांयच ना आमच्या वाठारांतले लोक एकदम बरे आसा आनी दुसरें म्हटल्यार आमच्या वाठारांत शेतूय बीन आसा थंय धरी दर सिटी आसली तरी सुद्दां आमी आमकां शेत लागीं आसा आमी शेतांतल्यो भाजयो खावंक मेळटा आमकां जें गांवठी सगळ्यान गांवठी आसा ते वस्तू आमकां मेळटा दरी तर शार आसलें तरी लेगीत आमकां एक गांवाची जी फिलींग आसता ती आसा शेतान लोग वावुरता कश्ट करता आनी आपलें पोट भरता तें एक व्हडलें सगळ्यान सूख आनी जें गांवठी भाजी पालो खावपाक मेळटा ते म्हळ्ळ्यार आनीक एक व्हडलें सूख आनी दर्या लागीं आसल्या कारणान नुस्तें जें ताजें ताजें नुस्तें आसा तरा तरांचें नुस्तें आमकां मेळटा मागीर तेच तरेन खुबे शिणाण्यो तिसऱ्यो ह्यो आमी काळोंक वचपाक शकता ती एक वेगळीच दर्यार वचोन नुस्तें गरोवप या व्हडें घेवन दर्यांत वचप नुस्तें काडप ती एक वेगळीच मजा आसा मागीर तेच तरेन खुबे काडूंक वचप रेंवेन बसन खुबे उस्तून काडप मागी शिणाणे सोदूंक वचप ती एक सारकी वेगळिचशी शारांतली आमच्या मजा आसा